नमस्ते सर सर मैं आपका छात्र बोल रहा हूँ मैं आप के स्कूल का क्लास कक्षा बारह से सर हमारी कैमिस्ट्री की लैब का अभी तक हुआ नहीं कुछ सर इलेवंथ में भी नहीं थी इलेवंथ तो हम जैसे तैसे निकाल दी लेकिन अब कक्षा बारवीं में आप को पता है बोर्ड्स है राजस्थान सी बी एस ई तो हमें चाहिए अब सर लैब है ही नहीं बिल्कुल भी कोई टेस्ट ट्यूब तक नहीं है यहाँ पर वही सर वही सोडियम मतलब है लेकिन मतलब एक थैली में भर कर ऐसे ही रखा है क्लास में वो मतलब वैसे तो कैमेस्ट्री क्लास ही नहीं लग रही है हमको एक ऐसी क्लास की व्यवस्था कीजिए ना जहाँ पर हम वो पढ़ सके लगभग लगभग लगभग हम डेढ़ सौ स्टूडेंट हो जाएंगे सर है ना डेढ़ सौ स्टूडेंट के मतलब हो जाए जितने उतने का लैब करना है ना ऐसे नहीं हो कि स्टूडेंट कम रह जाए हाँ हाँ चलेगा सर ऐसे चलेगा लेकिन मतलब थोड़ा जल्दी कराएँ क्योंकि वो बोर्ड पास में आने वाले हैं अब सर वो एक एक वो जो है ना क्लास सेवन जो ख़ाली हो गई वो रूम के एक दम ख़ाली है वहाँ पर आ भी सकते हैं आराम से तीस स्टूडेंट तो आ ही जाएंगे हाँ हाँ सर पहले सर वो कक्षा सेवन बना रखी थी लेकिन वो फिर कक्षा कम पड़ गई तो वहाँ कक्षा सेवन बना दी गई हाँ तो सर जल्दी से जल्दी उसको थोड़ा करवाइए ना सर बोर्ड बहुत नज़दीक आ रखे हैं फिर वो और सर उसके साथ है ना वो टेस्ट ट्यूब्स और जो केमिकल्स आते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरोक्साइड इन की भी व्यवस्था कीजिए और सर और एक अच्छा सा टीचर भी अच्छी कि वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहे हैं कुछ टीचर कैमिस्ट्री के अच्छे हो ना जो हमे प्रैक्टिकल समझा सके हाँ सर थोड़ा मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी ही करें क्योंकि आप को पता है बोर्ड तो आ गए मतलब चार से पाँच महीनों में येस सर सर एक्सटर्नल के लिए वो बना कर रखनी पड़ेगी लैब वरना वो एक्सटर्नल भी नहीं लेते हैं सर सर बना रहे हैं लेकिन वो कुछ इतना समझ नहीं आ रहा ना तो कैमिस्ट्री के साथ कैमिस्ट्री के जो बायो लैब हैं उनके है ना चेंज कीजिए थोड़े सर मैं आज ही कर देता हूँ सारे बच्चों से सारे छात्र छात्रिकाओं से मैं हस्ताक्षर करवा के आप के पास एक पत्र ले कर आता हूँ और आप उसको कीजिए ना जी सर जी सर जी सर हाँ सर बाक़ि सब सही है बाय ठीक है धन्यवाद सर